जेन्ना एक मनीस पेंटींग स्टार्ट करतात तेन्ना मेन म्हटल्यार ते भियाता स्टार्टूत करपाक लायक तांकां भंय दिसता की आपल्या कडेन हे जातलें कांय ना सो ते नवीन नवीन जे टॅक्नीिक्स आसात स्ट्रोक्स आसात ते स्टार्ट करपाक भियाता सो ती एक मिस्टेक जाता मागीर थोडीं जाणां आसता ती खूब डार्क शेड्स करतात म्हटल्यार आवटलायन्स पयलींच खूब डार्क मारतात सो ताका लागून मागीर तो एक छाप येता पेंटिंगाचे थंय ताका लागून ती फूल पेंटींग मागीर पिड्ड्यार जाता नाजाल्या पयलींच खूब डार्क शेड करता सो ताका लागून मागीर तांकां ती इरेज करतना सुद्दा खूब प्रोब्लम जाता आनी एक आसा की म्हटल्यार थोडी मनशां कितें बेसीक स्टडीत करिना पयली डायरेक्ट ती पेंटिंगाक हात घालना ताका लागून तांकां जे ड्रॉइंगेचे जे बेसीक रुल्स आसात तेंच तांकां खबर नासता सो ताका लागून तांकां स्टडी लायक तांकां पेंटींग करपाक मागीर डिफिकल्ट जाता न जाल्यार थोडी आसता ती लायक जेन्ना आपूण फस्ट ड्रॉइंग करता तेन्ना एक आपूण रेफरंस पळल्लो बरो आसता सो थोडीं जाणां ओवर स्मार्ट जाता आनी आपुणूच स्टार्ट करता आतां थोड्या जाणांक जाता बट थोडीं जाणां मदींच शिरकाता सो तेका लागन आपूण एक रेफरंस पळयल्लो बरो आनी दुसरें म्हटल्यार तेंकां खबर नासता की खंय डॅप्स घालपाची आनी खंय लायट स्टेट करतले जेन्ना आपूण हें पयलींत करता लायक फर्स्ट टायम जेन्ना आमी ट्राय करता तेन्ना हे डिफिकल्ट जाता आमकां कळपाक सो ताका लागून एक बरें आसा की आपूण खंयसर तरी रेफरन्स पळोवपाचो की खंयसर डार्क शेड आसा खंयसर लायट शेड आसा सो थंय तांकां ती आपली आपुणूच मागीर तांकां आपली मिस्टेक ओवरकम करपाक हेल्प जातली आनी द बिगेस्ट मिस्टेक जी खंयचोय पेंटर करता पेंटींग करतना ती म्हटल्यार प्रॅक्टीस न करना म्हटल्यार आयज जर एक काडली जाल्यार मागीर आठ दिसांनी परत त्या पेंटिंगेक हात घालता सो थंय खंय तरी तें चुकता जर आमी लायक मोस्ट इमपोर्टंट म्हटल्यार कॉन्स्टंट पेंटींग करप लायक खंय कितेंय आसूं तें प्रॅक्टीस करुनूच जाता मनशाक सो तेका लागून प्रॅक्टीस करप खूब इम्पोर्टंट आसा आमी जितली प्रॅक्टीस करतली तितलीच तो पेंट पेंटर आसा तो आपल्या पेंटिंगान पफेक्ट जातलो